भारत में नौकरीअ जी समस्या ॾाढी फैलियल आहे जिते किथे ॾिस त नौकरियूं ई न थियूं मिलनि पयूं भारत जे हर हिक क्षेत्र में नौकरीअ जी तंगी लॻी पई आहे भारत में अनपढ़ माण्हूअ खे त दूरि जी ॻाल्हि आहे पढ़ियल लिखियल माण्हू बि घर वेठा आहिनि पढ़ियल लिखियल माण्हुनि खे बि नौकरियूं ई न थियूं मिलनि पयूं और जो थोरी नौकरियूं मिलनि बि थियूं नंढे कारोबार और कंपनियुनि में त उन में बि पंज या छह हज़ार महिने पघार खां मथे आहिनि ई न हाणे कोई इंसान पंजे छहे हज़ारे महिने जी पघार में कोई कीअं थो पंहिंजो घर हलाए सघे आख़िरि पंहिंजो कीअं थिए हलाए ॿारनि खे पाले ॿारनि जी पढ़ाई लिखाई उन्हनि जी शादियुनि जो ख़र्चो आख़िरि पंजे छहे हज़ारे में कोई कीअं थो करे सघे इहो सभु और जो माण्हू ग़रीबीअ खां थोरो मथे ईंदा आहिनि उन्हनि लाइ त वरी बि ठीकु आहे रोटी पाणी और रहण लाइ ए छिति नसीब थी थियनि पर जो माण्हू ग़रीबीअ खां हिकदमि हेठि ईंदा आहिनि न उन खे नौकरी थी मिले न नौकरीअ ए चक्कर में उन खे रोटी पाणी बि थो नसीबु न थिए और न ई रहण लाइ छिति थी मिलनि पई आख़िरि हू माण्हू वञनि त वञनि किथे भारत में इन समस्या सां सभई माण्हू ॾाढा परेशान थिए चुका आहिनि अगरि ईअं ई हलंदो रहियो त स कंहिंजो घर ई म हली पाईंदो और पूरे भारत में हर हिक क्षेत्र में सिर्फ़ु बेरोज़गारी ई बेरोज़गारी हूंदी और अगरि इएं बेरोज़गारी हलंदी थी त भारत में सभु माण्हू पंहिंजा घर ई वेठा हूंदा और कोई कारोबार कंपनियूं बि न हली पाईंदा आहिनि जॾहिं माण्हुनि वटि पेसो ई न हूंदो त कोई कीअं आख़िरि सामान ईअं वठंदो कोई कंहिंजो सामान न वठंदो त बिनि जो कारोबारो और कंपनियूं बि कीअं हलंदी और इहा समस्या ॾाढी वॾी भारी आहे माण्हुनि जे मथां इहा समस्या जीअं जल्द जे सुलिझी वञे न त ग़रीब माण्हू बि रोटी पाणी कुझु नसीब न थींदुनि ग़रीब जा ग़रीब ई रहिजी वेंदा और ग़रीबीअ खां थोरो मथे माण्हू उन जी पढ़ाई लिखाई शादियुनि जो ख़र्चो बि न हली पाईंदो